सो जेन्ना आमी ट्रेकिंगेक वता तेन्ना स्नॅक्स ओर लायट वेटेड थिंग्स लायक ड्रायफ्रूट्स सुद्दां आशिल्ले बरें आमचे कडेन बिकॉज जेन्ना आमी ट्रेकिंगेक वता तेन्ना वी शूड बी फूल म्हणजे अशें न्हय की उपाशी पोटार आमी ट्रेकींग करपाक जाय ड्रायफ्रूट शूड बी कॅरीड विथ अस म्हणजे तुमी खंयच्या हायकाक वयतात ट्रेकिंगेक वयता ड्रायफ्रूट्स हे बॅगान आसपाकूच जाय एनर्जी बार्स आनी एक जी वस्तू आसा ती आमी व्हरपाक जाय